जोंनि गामियाव हाबाफोरखौ जोङो समाजारि महरैनो समाजनि मानसिफोरखौ ज' ज' लानानै खुंनाय जायो आरो समाजनि नेम खान्थियैनो जोङो गासैबो बे हाबानि हाबाफारिखौ लानाय जायो गिबि जथुमाखौ जोङो न'खरनि गोजा सावरायलायग्रोनाय जायो बेनि उनाव रायजो राजाफोरखौ लेंनानै जेब्ला बेफार जानोसै सम बै सम सिमाव जोङो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों हाबाफारिफोरखौ खुंनाय जायो मोनसे गामियाव हाबाफारि हाबाफोर खुंनांगौबा समाजारि आरो रायजो राजाफोरखौ नङाबा जों हाबा खुंनो हाया बेखायनो जोङो जोंनि गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै बे हाबा आरो बायदिसिना बेफारफोरखौ जोङो खुंनाय जायो